लांब अंतराचेर हायकींग करतना हांव चड करून वायट हवामानांत सांपडटा पांच दीस पावस पडटलो म्हणून म्हाका रिशेड्यूल करपाक मेळना अनिश अस्चीत बर्फ वादडी पावस आनी गडगड हातूंत हांव सापडलां गळगड हो दिसपट्टो अणभव आसूं येता गळगड सगड्यांत धोक्यांची म्हज्या मनांत मतान हांव सदांच मेदा चेर नदर दवरतां आनी तो मर्च मार्चे पयली एक तेम तेमकाचेर पावूंक शकता अशें दिसलें जाल्यार फाटीं वाड वाडटलो तेन्ना तेन्ना हांव चुकीचो हिशोब करतां एक फावट हांवें झाडां सकयल लोप लोडपी दोंगराची दोंगराचे कुशीक काडून कांय झाडां झाडां आळ ये ये मेरेन पांखे मारले गड्या गडयांतले केंस उबेक आशिल्ले आनी म्हाका वीज पडपाची आसा हे म्हाका कळ्ळे हांव सगडो कश्यो करोशिल्लो पूण जिवो आशिल्लो एक बरो धडो आशिल्लो फावटी व्हडून सकयल्या उंचायेचेर वीज पडपाची वाट पळोवपाक विशीं हांव खूब रुडवादी जालो तुमकां केन्नाच सगड्यांत उजेल्लो बिंदू वाचपाची वा ग्रेनायट टाचेर उबें रावपाची इत्सा ना हें वायट हवामान हें हांव कितलें आजापीत जालां ताचेर आदारून आसता एक फावट हांवें न्यू हें अमेरिका हांगाच्या फॉकोनिया नॉच हांगा फॉलींग वाटस ट्रेल सुरू केल्लो हांवें जायत्यो मेडिसीन घेवन गेल्ले ओंकाराची आंग दुकपाची तोकली दुकपाची हे सगळें मेडिसीन घेवून गेल्लें